क्या हुआ माता जी आपको लेते समय देखना चहिए था न उस समय देख कर ले जाना चहिए था अच्छा तो तो आप सुबह सुबह चली आईं मतलब और बारह बजे के बाद आना चहिए था न आपको वापस करने के लिए नही दुकान पर दुकान पर वापसी का समय लिखा हुआ है पोस्टर में कि बारह बजे के बाद ही कोई कपड़ा लिया हुआ वापस होगा तो आपको बारह बजे के बाद आना चहिए था चलिए ठीक है तो क्या क्या ली थी आप तो अभी जो वापस करते हैं वो हैं नहीं यहाँ पर दो घंटे बाद आप चले आइएगा कितना दूर आपका आपका घर कितना दूर है यहाँ से पान सौ किलोमीटर

तो चलिए ठीक है फिर मैं आप निकालिए कपड़ा मैं वापस कर देता हूँ इतना दूर से अगर आप आईं हैं तो निकालिए मैं देख लेता हूँ क्या क्या ली हैं बाहर निकालिए सब सामान लेकिन एक बार इस बार मतलब अच्छे से आप बीडियो कालिंग पर बात कर लीजिए अपने घर के बच्चों से और इस बार अगर वापस मतलब इस बार बढ़िया से देख कर ले लीजिए कपड़ा इस बार फिर दोबारा आएंगी तो हम वापस नही करेंगे ठीक है तो बच्चे का नम्बर आप बोलिए और मैं बिडियो मतलब बिडियो कालिंग पर दिखा देता हूँ मैं आपके बच्चों को दिखा दूँगा सारा चीज उस हिसाब से वो पसंद आएगा तो वही चीज ले कर जाइएगा इससे हमारा समय खराब होता है ना वापस करने में हमारी दूसरे से देखिए दुकान पर कितनी भीड़ है दूसरे कस्टमर को भी टाइम देना पड़ता है सामान आपका वापस कर दे रहे हैं और ये आप ले कर जाइए ये चीज